ہیلو ہاں ڈاکٹر مبشرہ بول رہے ہیں آپ ہاں میں بول رہا ہوں شاہ رخ میرا نام ہے میں مجھ کو نا یہ دانت میں کافی تکلیف ہے تو وہ دانت نا ٹوٹ گیا دانت صرف میرا تو ایک جگہ سے ٹوٹ گیا ہے اور وہ یہ پھٹا ہوا بھی ہے اس میں نے سینسٹویٹی کافی ہے تو ہاں اس کے واسطے میرے کو یعنی کیا دوا سے میڈیسن سے ہو جائے گا کہ کچھ تم لوگ کچھ اس کے کیا کرنا پڑے گا میرے کو

ہاں ہاں

ہاں اچھا تو یہ جو یعنی جو ٹرینٹمنٹ بتا رہے ہو آپ تو مطلب وہ ٹریٹمنٹ نہیں مطلب کیا ایکسپینسز لگیں گے میرے کومطلب بھرنا پڑیں گے

ہاں ہاں تو ہاں ہاں تو ہیلو تو اور کلیننگ کی ٹائمنگ کیا ہے آپ

اچھا اور میں ایسا کرتا ہوں کل آ جاتا ہوں میں آپ کو میں کل یہ دس بجے کے بعد ٹائم اویلیبل رہے گا تو میں وہ حساب سے آ جاؤں گا فون کر دوں گا آپ کو اور وہ اس میں مطلب کچھ یعنی جو بتا رہے آپ ریٹ وغیرہ تو اس میں کچھ میں سینئر سٹیزن ہوں تو کچھ کنسیشن وغیرہ بھی ہو جائے گا تھوڑا ایسا رکھو آپ نا میں کل آ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو ہیں اوکے اوکے تھینک یو تھینک یو میں آؤں گا سر